हाँ भारतीय मीडिया जो है हमको कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ दिखाते हैं सही भी दिखाते हैं पर वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ऐसे काफ़ी सारे न्यूज़ पेपर और न्यूज़ चैनल जिनको हम जानते से जी न्यूज़ है आज तक है दैनिक भास्कर है राजस्थान पत्रिका है हिंदुस्तान टाइम्स है ये सभी जो है हाँ न्यूज़ पेपर भी है तो न्यूज़ पेपर मुझे लगता है भई अखबारों में इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताते पर जो हम न्यूज़ चैनल देखते हैं भारतीय जो मीडिया है वो हमको काफ़ी बार ऐसा होता है जो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके बताते हैं जिससे कभी कभी हमारे मन में भय आ जाता है कि हाँ भई क्या ये चीज ऐसी हो रही है जबकि वो इतना नही होता है किसी भी मान लो कहीं घटना हुई है तो वो हाँ उन ऐसा होना चाहिए कि उनको इस तरीके से पेश करना चाहिए जाकि उनके जिस जिन घर के लोगों के साथ वो घटना घटी है टेटली उनके परिवार वालों तो थोड़ा सांत्वना में रहें पर वो ऐसा बढ़ा चढ़ा के बताते है कि हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि अरे यार ये गलत हुआ या ये सही हुआ और वो थोड़ा सा गलत कभी कभी गलत न्यूज़ भी दे देते हैं